पुराने गाने और आज के गानों में यदि अंतर की बात की जाए तो पुराने गाने जो हैं उनके लिरिक्स उनके गीत के बोल बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखे जाते थे और पुराने गानों में एक प्रकार से पूरा क्लासिकल संगीत चलता था जिसमें रिदम लय ताल सुर सभी चीज़ें बराबर होती थीं दूसरा पुराने गानों में प्रकृति का जो अद्भुत चित्रण किया जाता था पुराने गानों में हवा जो जल है नदियाँ हैं समुद्र है आकाश इन सबको इन सबके बारे में कुछ न कुछ गाने लिखे रहते थे दूसरा पुराने गानों में जो लिरिक्स हैं रिदम ताल एकदम स्पष्टली सुनाई देते हैं और जो आज कल के गाने हैं उनमें लिरिक्स समझ में नहीं आते केवल बीट्स नज़र आते हैं जिसमें लोग डांस करते हैं या जो भी है दूसरा नए गानों में कुछ कुछ गानों में जो आज कल ऑटो ट्यून का उपयोग करते हैं जिसमें आवाज़ समझ में भी नहीं आती है लिरिक्स समझ में नहीं आते तो और बेसिकली मुझे पुराने सॉंग पसंद हैं मैं सुनती भी बहुत पुराने सॉंग हूँ